रांदपाची एक कला आसा बायलांचीं ती एक बॅस्ट आसता सगल्या सगल्या एक बायलांक खूब रांदपाक अशें आवडटा तांची हीं एक कला जावन गेल्या रांदपाची म्हाकाय तशें रांदपाक आवडटा जशें आमी घरांतलीं सदांच रांदतात तशें टायम कसो वयता तो कळना जशें आमी शीत करता आमची गोवन शीत कडी भाजी आमचे नुस्तें अशें रेसिपीस खूब करतात आमी